एह्दे च सानूं दस्से दा गेदा ऐ दस दे उप्पर जेह्ड़े नम्बर ऐ ते दस लक्ख तू थल्लै जेह्ड़े नम्बर न ओह् सानूं दस्सने ऐ ते जियां होई गेआ साढ़ा नम्बर ऐ पंज लक्ख ते इक ज्हार ते सत्त लक्ख नौ लक्ख ते दो ज्हार ते इ'यां बड़े नम्बर न सानूं पर एह् दस्से दे इन्ने नम्बर ते सानूं एह् हो दस्सने ऐ बस ते एह् हो नम्बर